दिक्खो जी अज्ज दे जमाने बिच बिजली दी ते सारें गी प्राॅब्लम आ दी ऐ पर कोई इन्सान इन्ना सरवाइव करै दा ऐ सफर करै दा ऐ बिजली आस्तै कि चौह्बी घैंटे च उसी कि ठारां घैंटे ते बिजली बंद होंदी होंदी ऐ ते इस आस्तै चाहे किचन दे रिलेटड़ होए चाहे बाह्र होए हर इन्सान गी प्राॅब्लम आ दी ऐ इलैक्ट्रसिटी बिल इन्ना जैदा आ दा कि लोकें गी इन्नी प्राॅब्लम आ दी ऐ कि कियां फेस करचै खाने तों लेइयै पानी तों लेइयै हर चीज डिपैंड बिजली उप्पर ऐ ते असें लोकें गी बड़ी जैदा प्राॅब्लम आ दी ऐ ते नार्मल हर इक छोटे तों लेइयै बड्डे धोड़ी स्कूल गर्मी पानी चाहे गर्मी होऐ चाहे सर्दी होए सर्दियें बिच बी इन्नी जैदा सर्दी होंदी कि ठंड दी वजह् कन्नै लोक बिजली दा यूज करदे होर बिजली मिलदी निं ऐ गर्मियें बिच एह् ऐ कि इन्नी जैदा गर्मी ऐ कि फ्रिज बी यूज होने टीवी एसी कूलर हर चीज यूज होनी ते प्राॅब्लम ते हर इन्सान गी न निक्के तों लेइयै बड्डे धोड़ी हर इन्सान गी बिजली दा इलैक्ट्रिसिटी दा फेस करना गै पौंदा पाॅवर कट्ट